हलो हा विकी मनोज मां अपार्टमेंट मां थी ॻाल्हायां हा हा मूंखे कुझु सिधो लिखाइणो आहे सामान हा सिधे में लिखो हा हिन में लिखोसि ॾह किलो चांवर बासमती बासमती बासमती हा ॾह किलो बासमती चांवर ॾह किलो अटो इहो मोटूमल जो अटो जेको ईंदो आहे न न न असां उहो ई खाईंदा आहियूं मोटूमल वारो असां दार असां इहो ई खाईंदा आहियूं हा ॾह किलो मोटूमल जो अटो मोटूमल हा हुनखां पोइ ॿ किलो पोहा पैकेट वारा हा हुनखां पोइ चारि पैकेट चाय पती जा लिखो कमल कमल चांहि ईंदी आहे न अच्छा त पोइ उहा मोकिले छॾियो हा पंज किलो खंडु हा सन्ही सन्ही हुनखां पोइ दालियूं लिखो ॿ किलो चणनि जी दाल ॿ किलो मूङनि जी दाल बग़ैर पॉलिश जी किलो साई दाल साई जेकी अलॻि सां ईंदी आहे न खिचड़ी वारी दाल न थींदी आहे हा किलो टिदाली दाल किलो मूङनि जी दाल

हा त पोइ मो हा हा त पोइ मोकिलियो

इहे हा हा इहे मोकिलियो हा हा हा मोकिले छॾियो हुनजा घणा थियव पेसा कैश कैश में ॾींदासीं हा हा ऐड्रेस हा हा ऐड्रेस लिखो हा विकी मनोज अपार्टमैंट नियर खेमानी स्टैंड उल्हासनगर ॿियों हा ॿिए माड़े ते विकी मनोज में फ्लैट नंबर सतो अठो

अठे अठे नंबर ते अठे नंबर ते फ्लैट ते लॻाए घिंटी हा हा त पोइ उते पेसा मां ॾेई छ्ॾींदीसांव हुनखे ई शाम जो शाम जो न न बसि इहो ई समान ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल